बिदिनो सानसेखालि मोनसे समाव आरो ना सानै बोराइ आरो बुरै दंमोन मोनसे गामियाव बिदिनो बोराया एवनानै थारुनखौ गायगासिनोमोन आरो ना बे समाव सियाला फैनानै बुंफैबाय बोराइखौ आबौलै आबौ थारुनखौ बिदि गाया अब्ला बोराया बुंबाय अब्लालाय माबोरैथो गायो दा बिदि कुइसन सोंनाय लोगो लोगो बुंफिनबाय थारुनखौ रुनानैसो गायो बिदि बुंबाय आरो ना सियाला माने ओमफ्राय बोरायाबो सानबायदां रुना गायबासो कि मोजां जायो बोरायाबो रुनानै गायगारबाय गायनानै सानसेखालि मा खालामखो सियाला फैनानै हराव थारुनखौ गासैखौबो बुरनानै जाजोबबाय आरो ना जानानै बिदिनो लोखोना बिलाइआव गावसोरनि खिखौसो जुनानै थारुन गायनायाव खननानै बिदिनो थास' बिफां गोलाव गोलावखौसो गायना गालांबाय आरो ना बिदिनो जाजानायजों माजों बोराया थगायजानायजों अखानायै मिथिबाय बुरोब्ला सियालनि खिखौसो दांलाजोबबाय आरो ना बिदिनो रागा जोंनानै बोराया मोनसे बिदिनो द्रामा खालामबाय बिदिनो बुरैखौ थैनाय द्रामा खालामबाय आरो ना बिदिनो बुरिखौ थैनाय गाबफ्लाबाय आबौलै आबौ आंना बुरैया थैबाय बिदि होनना बुंबाय आरो ना सियालखौ बुंनानै बिदिनो द्रामा खालामनानै सियालखौ हाबहोबाय हाबनानै बिदिनो दसे उनाव बिदिनो सियालखौ बुनाय जाबाय आरो ना मासे हाबबायलै बोराय मानै हाबबायलै बोराय बिदिनो गोबां आरो ना बे सल'नि बिदिनो गोबां आरो आं मिथिनायाव